हमरा गाँवसँ कतहुँ बाहर जयबाक छल बाहर जयबाक छल तऽ कोरोनाके प्रकोप बड़ा कष्टगर आबि गेल तऽ हम अपना मनमे सोचलहुँ जे बाप रे हमरा तऽ फलना जगह अनिवार्य अइ गेनाइ कोना जायब तहन हम विदा भेलहुँ बस कऽ पता लगबै के लेल तऽ बस बलासँ पता लगेलहुँ कहलियै औ अहाँकेँ गाड़ी पर हमरा फलना ठाम गेनाइ यऽ से कोना अहाँके गाड़ी पर की व्यवस्था छै अहाँ सीट सब चीज साफ कयने छी कि नहि कयने छी अहाँ गाड़ीमे अहाँके ड्राइवर मास्क लगबैत छथि कि नहि लगबैत छथि या अपन पसिंजर सब जे गाड़ी पर बैसैया तिनका कोनो सजेशन दै छै जे बिना मास्क पहिरने अहाँकेँ हम चढ़ऽ दी या नहि चढ़अ दी तऽ एहि सबके व्यवस्था जब अपनेकेँ गाड़ी पर होबऽ तऽ हमरो एकटा टिकट कऽ व्यवस्था कै देल जाउ जेकि हमरो मुजफ्फरपुर गेनाइ यऽ तऽ हम अहिँ सब सङ्गे एहि गाड़ीसँ निकलि जाय